हांव एका शाळेंत टिचर म्हणून काम करतां म्हजे विशय आसात संगणक तशेंच विज्ञान आनी गणीत हालीच सरकारान सुरू केल्लो कोडिंग एँड रोबोटिक्स एजुकेशन इन स्कूल्स हो प्रोजेक्ट सुरू जालां तर त्या प्रोजेक्टाचेर काम करपाची संद म्हाका मेळपाची आशिल्ली ताज्या खातीर हांवें खुबूच काम केल्ले आनी म्हाका दिशिल्लें की कशें तरेन म्हाका तो एक कोडिनेटर म्हणून संद मेळची थंय त्या रितीन हांव काम सुरू केलें म्हजी जेन्ना इंटरव्यू जाली आनी ताज्या नंतर म्हजें सिलेक्शनूय बी थंय जाले आमच्या मुखार खूबशीं आव्हानां निर्माण जालीं जशें की आतां भुरग्यां खातीर सव्वी सातवी आठवेच्या भुरग्यां खातीर एक नवीन अभ्यासक्रम तयार करपाचो तें सुरू जालें ताज्या नंतर हो अभ्यासक्रम बऱ्या तरेन भुरग्यां कडेन कसो पावतलो हाची बी तयारी आमकां करची पडली ताज्या नंतर तो अभ्यासक्रम भुरग्यां कडेन पावोपाक कोण तयार जातलो तर आमच्यो टिचर्स ज्यो गोंय भर शिकयतात तातुंतल्यो थोड्योश्यो टिचर्स तयार करपाची तयार करपाचें आव्हानय बी आमचे कडेन आशिल्लें त्या नदरेन आमी सुरवात केली सुरवातेक गोंय भरच्यान पन्नास टिचर्स आमी सिलेक्ट केलें आनी तांकां ट्रेनिंग दिलें ताज्या नंतर ह्यो पन्नास टिचर आपल्या प्रत्येक थळाव्या वाठारांत वचून त्या वाठारांतल्या टिचर्सांक ट्रेनिंग दिवपाक लागली आतां नवीन एजुकेशन पोलिसी सुरू जावपाची आसात सो त्या दृश्टील्यान बी हें ट्रेनिंग जावचें अशें बी आव्हान आमच्या मुखार आशिल्लें तर त्या नदरेन आमी ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केली ताज्या नंतर हें शिक्षण हें प्रशिक्षण आमी टिचरांक दिलां तें शिक्षण त्या भुरग्या पर्यंत कितपत पावलां हेंवूय बी कळपाक जाय आशिल्लें तर तें बी एक व्हडांत व्हड आव्हान आमचें कडेन आशिल्लें तर तें कळपा खातीर आमी वेगळ्योवेगळ्यो स्पर्धा ज्या जाग्यार भुरग्याक डायरेक्ट पार्टिसिपेट करपाक मेळटलें तांच्या पालकांनी आमकां येवन मेळपाक जाय आनी ताज्या नंतर त्या भुरग्यांनी त्या स्पर्धेंत पार्टिसिपेट जावपाक जाय अशें आमी ठरयलें आनी त्याच हातुंतल्यान त्या पालकांकूय बी ह्या अभ्यासक्रमा विशयी म्हायती दिवपाचें काम सुरू जालें अश्या तरेन त्या भुरग्यांनी बऱ्या तरेन ह्या स्पर्धेंत पार्ट घेवन ताणी बरे बरे प्रोजेक्ट निर्माण करून खरेंच आमची उमेद खुबशीं वाडयली आनी सरकाराकूय बी ताजे खूब तोखणाय आशिल्ली आणी गोंय सरकार गोंय सरकाराचे मुखेल म्हणजे आमच्या गोंय राज्याच्या मुखेल मंत्र्यानूय बी ह्या प्रोजेक्टाची वेगळ्यावेगळ्या तरेंतल्यान तोखणाय केली इतलेंच न्ही तर प्रधान मंत्र्यानूय बी जेन्ना ह्या तोखणाये विशीं ह्या ह्या विशयी जेन्ना तोखणाय केली तेन्नाय बी आमकां खूब उर्बा निर्माण जाली